हांवें जी गाडी घेतिल्ली इलेक्ट्रोनिक म्हळ्यार रिमोट कंन्ट्रोल गाडी जेन्ना जात्रेंत घेतली म्हाजे धाकले भावा खातीर तेन्ना ती जेन्ना घरां कडेन हाडली तेन्ना पळयली जाल्यार ती एक दोन दीस बरीं चल्ली तेचे मागीर पळयल्यार तेची बेटरेचो कांय कितें प्रॉब्लम जालो खबर ना तेचो रिमोट कंन्ट्रोल सारको वापरप जावप ना किंवां गाडी चालूच जावप ना अशें बरेंचशें अडचणी निर्माण जाल्यो तेकां लागून ती एक सामकी वायट असो अणभव आसलो तो जो ती जी वस्त विकत घेतली तिचो कांयच चड असो उपयोग जालोना